دہلی میں مختلف تحقیقی اور اختراعی مراکز اور انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جو تعلیمی اور مختلف شعبوں میں تحقیقات پر مرکوز ہیں دہلی یونیورسٹی ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے جو مختلف شعبوں میں تحقیقات کرتا ہے اس کے مختلف انسٹیٹیوٹس اور ڈپارٹمنٹس میں مختلف تحقیقات پروجیکٹس چلائے جاتے ہیں دہلی کے اور ایک بڑی تعلیمی ادارہ جو مختلف شعبوں میں تحقیقات کے لیے معروف ہے جواہر لال نہرو انوسٹی ولچرانس ولچرا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی میں مختلف تکنیکی شعبوں میں تحقیقات کام کے لیے مشہور ہے اس جامعہ کے مختلف ڈپاٹمنٹس میں تحقیقات کرنے کی سہولیت فراہم کی جاتی ہے یہ انسٹیٹیوٹ دہلی کے مختلف تکنیکی شعبوں میں تحقیقات کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک بہتر بڑا تحقیقی مرکز ہے جو مختلف سیک جو مختلف فزیکل اور تجرباتی تحقات تحقیقات کے لیے مشہور ہے ان کے علاوہ دہلی میں مختلف دولتی اور غیر دولتی تحقیقی ادارے بھی موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں تحقیقات کرتے ہیں